चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफोरा आबाद दारिमिन सिबिथायफोर गावारिनि खामानि मावनाय मानसिफोरा सोरकारि साख्रि लुबैयो मानोना सोरकारि साख्रिया बेथना खमाया आरो बाराया एक्के रेटआवनो थाबाय थायो जायनि जाहोनाव सरकारि साख्रिखौ बयबो मानसियानो लुबैयो आरो खायफा खायफा मानसिया सरकारि साख्रिनिफ्राय फ्रायभेट साख्रिखौ बांसिन मोनो एबा इनकामसिन जायो साननानै मोजां मोनो जोंनि गाव गावनि मा होनो जिल्लायाव बेखार जानायखौ गोबां नुदों मानोना बयबो लेखा फराखौ गारनानै थायो बेफोरनि थाखाय गोबां नुनो मोनो आङो बिसोरखौ नुब्ला ओरैनो थानायनिख्रुइ फरायनानै सोलोंथाय लानाया साबसिन होननानै सुबुरुन होयो सम सम